जइसेकि तू पूछलहुँ की हँ खाना बनाबै समय की सब सावधानी होना चाहिओ जइसेकि खाना बनाबै समय एक देखलऽ जाए तऽ खाना बनाबै समय सावधानी बरतना चाहिओ जइसेकि कोइ भी खाना बनाबै समय खाना खाना यानी रसोइघरमे ही रहना चाहिओ खाना बनाबै समय आओर खानाके अच्छासँ पकाना चाहिओ ताकि वहाँ कोई चीज नहि पहुँचऽ पाइ जइसेकि खाना बनाबै समयमे कोइ कोइ जाइ नहि वहाँ कि यानिकि अच्छासँ खाना भोजन ढकिके बनाना चाहिओ आओर गैसपर कोनो कपड़ा उपड़ा बगलमे नहि रहना चाहिओ जकरासँ कि आग उग लगैसँ बचना चाहिओ आओर की देखलऽ जाइ तऽ जइसेकि खाना बनाबै समय कितना आदमी दूध उध चढ़ैके कनो चलि जाइ छै तऽ ऐसा नहि अइसन नहि करना चाहिओ खाना बनाबै समय खानाके पास ही रहना चाहिओ आओर दूध दूध तऽ उबालै समय दूध दूधके चढ़ैके ओकरो धीमी तावमे दूधके उबालना चाहिओ आओरकि दूध उबलतै समय इधर उधर जाइ गेलासँ तऽ दूध उपर होकऽ यानिकि गिरी जाइ छै इसीलिए दूध उध उबालै समय एक जगह रहना चाहिओ ओकरो लिए बहुत अच्छासँ सावधानी बरतना चाहिओ आओर खाना पीना बनाबै समय रसोइमे ही रहना चाहिओ ओकरासँ की होइ छै अच्छा होइ छै खाना उना किधरोसँ किछु गिरै पड़ैसँ भी सावधानी रहै छै कितना आदमी तऽ खानाके खाना बनाबै समय तऽ खानाके ढकिके नहि बनाबै छै बट खानाके ढकिके बनाना चाहिओ